मवेशी बहुत तरह के पालल जाइ छै जेना भैंस बकरी गाय मुदा गाय गाय बहुत लोग पालैत अछि बकरियो बहुत लोक पालित अछि तैं हम गाय के बात करैत अछि तऽ गाय जब होइत अछि गाय जब बछड़ा दैत अछि या बाछी दैत अछि तऽ ओकरा राखै के लिये बहुत सुविधा देल जाइत अछि जेना बछड़ा या बाछी के पयरमे डोरी बाइन्ह कऽ राखल जाइत अछि ओकरा मच्छड़ नहि काटय ओकरा किछु हुए नहि तै द्वारे पंखा धुआं सब करल जाइ छै ओकर बछड़ा के जनम दैत अछि गाय ओकरा पौष्टिक आहार खिलाओल जायत अछि टाइम टाइम पर बछड़ा के दूध पिलाओल जाइत अछि बछड़ा के बहुत ध्यान राखल जाइत अछि जेना भऽ गेल बकरी बकरी के अगर नेमना होइत अछि तऽ ओकरा राखै के लिये ओकरा नीक सऽ राखै के लिये छिट्टा के तरमे राखल जाइत अछि ओकरा टाइम टाइम पर दूध पिलाओल जाइत अछि ओ छिट्टे के तरमे रहैत अछि ओकरा बान्हल नहि जाइत कियै कि ओकर गरदन बहुत कमजोर अछि मुदा कहल जाइत अछि कि भैंसों के जब बच्चा होइत अछि तऽ ओकरा बान्हल नहि जायत ऐछ ओकरा पयरमे रस्सी लगा कऽ राखल जाइत अछि टाइम टाइम पर पौष्टिक आहार देल जाइत अछि